मागीर तें खंयचेंय काम जावूं त्या कामाक विरोध जावप वा केन्ना केन्नाय कठीण परिस्थिती येता ती हाताळपाकच पडटा हांव शिक्षक आनी शिक्षक जाल्ल्यान म्हजो संबंद तरेकवार भुरग्यां कडेन येता शाळेक येतात तीं भुरगीं सगळींच अभ्यासाक लक्ष दिवपी उरतात अशें ना कांही मस्ती उरतात काहिंची तकली दुसरे कडेनच चलता अश्या वेळार शिक्षकान कितलेंय मन लावन शिकयलें तरी तें भुरगीं तकलेन घेतलीच अशें ना आनी अश्या वेळार त्या शिक्षकान शांत तकलेनच शिकोवप गरजेचें आसता आतांच्या काळांत आठवी मेरेनचें शिक्षण हें पासींग करपाचेंच आसा आनी ताका लागून एखादो भुरगो वर्सांतल्यान एकय दिस जरी शाळे आयलो जाल्यार तो नवी मेरेन पावताच आनी अशें पास जावपाचें आशिल्ल्यान शिक्षणा कडेन गंभीरतायेन पळोवप घडना भुरगीं बी आनी पालकय बी कोरोनाच्या काळांत तर शाळाच बंद आशिल्ल्यान मागीर मोबायलाचो वापर वाडलो आनी हो मोबायल भुरग्याच्या हातांत वतगीर ताचे बरे आनी वायटय परिणाम आज सगळीं कडेन दिश्टी पडटात भुरग्यांचे मन हें अस्थीर जाल्लेंय आमकां दिश्टी पडटा अश्या वेळार शिक्षकान आनी पालकांनी एकठांय जावन दोगूय भुरग्याच्याच बऱ्या खातीर वावुरले जाल्यारच आपलें भुरगें हें बऱ्याक पावतलें हाचो विश्वास पालकां मदीं आनी शिक्षकां मदींय जावपा जाय आनी ताका लागून इतल्या वर्सांच्या अनुभवान एखाद्या गोष्टीक विरोध जावप वा एकादी कठीण परिस्थीती येवप जाल्यार ती हाताळपाची संवय ही म्हाकाय जाल्या